हमारे यहाँ लोग आने जाने के लिए कई साधनों का उपयोग करते हैं उनमें से एक साधन है ऑटो पर ऑटो में कई समस्या होती है ऑटो में वैसे बैठने के लिए सिर्फ तीन लोगों के बैठने के लिए जगह होती है लेकिन वह उससे ज़्यादा बिठा लेते हैं तो सभी लोग को इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा लोगों की वजह से जो चालक रहते हैं उनको भी परेशानी होती है दाएँ बाएँ मोड़ने में और दूसरी बात करें तो बस की बस में बुजुर्गों को थोड़ा परेशानी होती है महिलाओं को बच्चों को और इनका पी यू सी भी चेक नहीं होता है और कबसे चल रही हैं कितने टाइम से चल रही हैं यह भी चेक नहीं होता है इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है और इसके अलावा हमारे यहाँ ट्र कारें भी चलती हैं पर ये है कार हर समय उपलब्ध नहीं हो पाती हैं कई शहरों में तो इसमें भी सुधार की ज़रूरत है और बसों की संख्या में भी थोड़ा बढ़ोतरी की ज़रूरत है